دہلی دہلی کی تاریخ کو تشکیل دینے والے تہذیبی اور سماجی مسائل کئی صدی پر محیط ہیں دہلی ایک تاریخی شہر ہے جہاں مختلف سلطنتیں آئیں جنہوں نے اس کے کلچر زبان اور طرز زندگی پر گہرے اثرات چھوڑے تاریخی طور پر دہلی کو حملوں سیاسی اتار چڑھاؤ اور مذہبی تبدیلیو کا سامنا رہا ہے مغلوں اور بعد میں برطانوی حکومت کے ادوار نے یہاں کے شہری ڈھانچے تعلیمی نظام اور رہائشی حالات پر گہرا اثر ڈالا آزادی کے بعد بڑی تعداد میں مہاجرین کی آمد نے رہائش کے مسائل کو جنم دیا کچی بستی اور ناقص بنیادی سہولیات کے باعث غربت بےروزگاری اور جرائم میں اضافہ ہوا مزید برآں دہلی میں سیاسی جماعتوں کے عروج نے سماجی تقسیم کو جنم دیا جس کے نتیجے میں طبقاتی فرق اور سیاسی کشیدگی میں اضافہ دیکھنے میں آیا مختلف مذہبی لسانی اور لسانی گروہو کے درمیان تعلقات کبھی مثبت کبھی کشیدہ رہے ہیں جس سے فرقہ ورانہ ام آہنگی متاثر متاثر ہوئی ہے آج بھی دہلی کو رہائشی کمزیریوں ٹریفک آلودگی شہری سہولیات کی کمی جیسے کہ چیننز کا سامنا ہے لیکن ساتھ ہی دہلی کی تہذیب میں تنوع تنوع رواداری اور اور وہ تاریخی ورثے کی جھلک آج بھی موجود ہے جو اس کی پہچان کو مضبوط بناتی ہے یوں دہلی کی تاریخی تہذیب میں تنوع سماجی مشکلات اور مسلسل تبدیلی کی وجوہات سے بنی ہے